हां कुकिंग डिसास्टर मेरे कन्नै दो बारी होए दे इक बारी दे इक बारी साढ़ा के आखदे कुक्कर फटी गेआ हा ते कन्नै इक बारी साढ़ा सलंडर गी अग्ग लग्गी ही ते ओह्दे कन्नै केह् होएया कि में चौल चाढ़ा दी ही ओह्दे कन्नै पता नीं ओह्दा कुक्कर दे ढक्कन दा रबड़ ढिल्ला हा पता नेईं या सीटी बिच कोई प्राब्लम ही जि'यां असें उसी गैस पर चाढ़ेआ ते उन्नै केह् कीता कि थोह्ड़े चेर ओह् शैल चला दा हा फ्ही बल्लें बल्लें ओह्दे बिच्चा पानी निकलना शुरू होई गेआ फिर पानी फ्ही पानी असें उसी इयां थोह्ड़ा जेहा इ'या ठ्होरेआ ते ओह् थोह्ड़ा ठीक होई गेआ अचानक गै ओह्दे बिच्चा केह् होएया कि ओह् फटी गेआ ओह् मतलब उप्परै गी गै गेआ उठी उप्पर टीन पेदी ही ते टीन बी ओह्दे कन्नै उड्डरी ढक्कन बी निक्का जेहा होई गेआ ओह् ते शुक्र ऐ के अंदर कोई ऐ नीं ऐ हा कोई कुसै गी नुक्सान नीं होएया साढ़ी इ'यां कच्ची रसो ऐ ही ते उत्थै ऐ हा ते उत्थै इ'यां नां कुसै अलग कोठी कुसै गी प्राब्लम होई ना इ'यां सब ठीक गै रेहा पर कुक्कर इ'यां उड्डरी गेया इ'यां उप्परै गी बनांदे बनांदे इ'यां चौल बी सब किश इ'यां अंदर ओह् होई गेआ साढ़ा टीन बी इ'यां होई ते कुक्कर बी खराब होई गेआ ते दूई बारी केह् होएया कि गैस अस चला दे हे ओह्दे पर सब्जी बना दे हे ते केह् होएया कि जेह्का गैस दा ऑन ऑफ करने आह्ला स्विच होंदा ते ओह्दा स्क्रियू ढिल्ला हा होई गेदा ढिल्ला होई गेदा हा ते असें असें केह् कीता कि उसी जेल्ले अस उसी ऑन कीता ते ओह्दा ऑन ऑफ करने आह्ला स्विच बाहरै गी आई गेआ जेल्लै ओह्दा स्विच बाहरै गी आई गेआ उत्थै के होएया कि जेह्की अग्ग ही ओह् उत्थै आना शुरू होई गेई ते जेल्लै ओह् उत्थै नी आई उप्परा जेह्का अग्गै ओह् होंदा जित्थै जे ओह् जित्थे गैस चलदी उत्थै बी अग्ग आना शुरू होई गेई जित्थै उसी स्विच लग्गे दा उत्थै बी दौनें जगहें अग्ग आना शुरू होई गेई ते फ्ही असें उस घबराहट च पता बी नी चलेआ कि असें कि'यां कि'यां सलंडर असें लीक होने कोला बचाना कि'यां कि'यां असें फ्ही उसी केह् कीता कि ओह् ओह् लैती बोरी लैती उसी निरमे च डोबेआ निरमे च डोबिये ते उसी केह् कीता सलंडर गी ओह्दे पर कवर करी ओड़ेआ सलंडर गी असें ओह्दे पर कवर करी ओड़ेआ जेह्दे कन्नै केह् होएया कि गैस लीक होना बिल्कुल बंद होई गेई ते गैस जित्थुआं एहदे निकला दी ही ते उप्परां ओह् जिन्ना बी ऐ हा

करदे मेरे कन्नै बीते हे ते बाकी कोई प्राब्लम नेईं ही होई बाकी सब ठीक ऐ ते कुक्कर कुक्कर ओह् बिल्कुल खराब होई गेदा हा ओह्दी बजह कन्नै असेंगी कुक्कर नमां लैना पेआ ते फ्ही किश बी यूज करने कोला पैहलैं कुसा चीजा गी प्रॉपर दिक्खी लैना फ्ही उसी यूज करना ताकि अग्गै असेंगी अग्गे कोई बी प्रॉब्लम फेस ना करनी पवै खाना बनाना ओह्दे बास्ते असेंगी बड़ी सेफ्टियां दिक्खिनयां पौंदियां गैस बगैरा यूज करना साढ़ी जिंदगी बेशक साढ़ा टाइम घट्ट लांदी पर ओह्दे कन्नै साढ़ी जिंदगी बी बड़े बड़े हादसे कन्नै गुजरी सकदी जि'यां कुसै दा बी सलंडर फटी सकदा जि'यां असें हर बेल्ले अपने सलंडर दा स्विच म्हेशां ऑफ रक्खना चाहिदा जेल्लै उसी यूज करना ओल्लै ऑन करना क्योंकि कुसा बेल्ले बी गैस लीक होई सकदी ते एहदे बिच कोई रिस्क नीं लैना कुकिंग बिच बिल्कुल हर एक चीज सेफली करनी ध्यान कन्नै करनी ते कोई बी रिस्क नेईं लैना